गाँव में बिजली का उपयोग कई सारी विभिन्न चीजों के लिए किया जाता है खेती के मामले में भी बिजली पर थोड़ा बहुत खेती भी निर्भर है जैसे कि यदि गाँव में वर्षा नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें ट्यूबवेल से पानी भरना पड़ता है जोकि बिजली का एक प्रमुख संसाधन है इसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और बिजली की मात्रा काफी अधिक होनी चाहिए तभी वह पानी निकाल पाएगा और अधिक मात्रा में पानी खेत में आ पाएगा इसके अलावा गाँव में विंडमिल को चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है जिससे बिजली ही उत्पन्न होता है और खेती के और भी कई सारी ऐसी मशीनें हैं जोकि बिजली पर ही निर्भर रहती हैं